हँ खूब कयने छी वीरके मिरचाइके कोबीके भिंडीके एकरसभके तऽ पहिने एक जगह बिया आर खसा देलहुँ आ जहन ओ भेल तकर बाद जे छै ओकरा अलग अलग जगह पर अपन लगाउ ओहिसॅं आगूँ नीबूके आमके एकरसभके जे छै से कलमो के लगायल जाइ छै आ फूलमे सभसे बढ़िआँ छै अथी एके गुलाबक गाछमे चारि रंगके गुलाब ओकर आँखि निकालि निकालिकऽ बदलल गेल बदलहुँ आ एके गाछमे चारि चारि रंगके गुलाबसभ जे छै फूल पत्ती से होइ छै आ ई छै एहन जे कोशिश करूँ तऽ सभ किछु सम्भव छै आ नहि तहन तऽ कोनो चीज़ सम्भव नहि